मैंने कभी किसी से डांस नही सीखा है मैंने खुद से ही जब मैं सेवन्थ क्लास में थी तो पहली बार मैंने अपने इस्कूल में नृत्य का परफोमेंस दिया था और वो मेरा पहला परफोमेंस था और बाकी मैंने कभी किसी से नृत्य नहीं सीखा है और ना ही मैंने कभी कोरियोग्राेफी खुद की बनाई है दूसरों के लिए नहीं बनाई है परंतु मैंने अपने लिए जैसे जैसे कि मैंने बताया मैंने सेवन्थ क्लास में डांस किया था तो वो कोरियोग्राेफी मैंने खुद ही बनाई थी बाकी किसी की शादी शादी में अगर नृत्य की आवश्यकता होती है तो मैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करती हूँ और हाँ इस्कूल में भी कई बार मैंने छोटे बच्चों के लिए डांस की कोरियोग्राेफी की है मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने कॉलेज के लिए डांस की कोरियोग्राफी भी की है परंतु वह स्थगित हो चुकी है